हाँ कुछ साल पहले हमारे गाँव में ऐसे कॉलेज इस्कूल लाइब्रेरी कोचिंग ये सुविधाएँ नहीं थी और वो सुविधाएँ हमें शहर में उपलब्ध होती थी तो हम लोग शहरों में ही जाकर बस जाते और गाँव में हम रोजगार के लिए भी शहरों से अ जाना पड़ता था रोज इसलिए रोजगार के लिए भी हम शहरों में सेटल हो गये गाँव में हमें एक दिन का रोजगार मिलता हैं शहर में हम पर डे रोजगार के लिए जा सकते हैं इस लिए हमें हर चीज़ की व्यवस्था शहरों में मिलती है इसीलिए हम गाँव से शहरों में प्लान कर गए हैं क्योंकि हमारे बच्चे कोचिंग स्कूलों में नहीं जाएँगे इनकी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य ख़राब हो जाएगा उनका भविष्य सुधारने के लिए हम गाँव से शहरों में पहुँच गए हैं क्योंकि शहर में सारी सुविधाएँ हमें बिजली चौबीस घंटे मिलती हैं और हमें रोजगार भी मिल जाता है बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से हो जाती है और गाँव में हमें बिजली भी नहीं मिल पाती बच्चों की पढ़ाई भी नहीं होती ऐसे ही थाली पर डोलते हैं इसलिए गाँव में से हम शहर को सिफ्ट हो गए हैं